बिहार मे बहुत सारा संगठन व्यापारिक संगठन चलै छै बहुते संघ भी है जैसे हमर सबके सीतामढ़ी मे जे है व्यावसायिक संघ है हँ ओकर बाद जे है वाणिज्य संघ है हँ से की सरार्फा सबके जे है संघ है सरकार सब हो गेलय इसब जे है अपन अपन संगठन मे अपन अपन कार्य के लागी जे है काम करै छै आ ओकरा बाद जे है अपना यूनियन बनाके रखै छै की एक साथ जे है सरकार के साथ जे है हर व्यवस्था मे जे है उसब रहत इहे सब है आर ओकर सबके मुख्य काम सब जे है व्यापार मे जे है उद्योग उद्योग भी लगाबै छै बहुत सारा उद्योग संघ भी है आर ओकरे हिसाब से जे है सारा संघ चलै छै अपना अपना एरिया मे अपना अपना अलग अलग नाम से संगठन सब चलय छै